हरियाली ऐं पर्यावरण जी रक्षा लाइ असांखे जेतिरो थी सघे पेड़ पौधा लॻाइणा आहिनि जेतिरो थी सघे हरियाली फहिलाइणी आहे ताकी बरसाति पंहिंजे टाइम ते पवे स्वच्छ पेड़ पौधा लॻाइणा आहिनि हर रस्तनि ते हर रोडनि ते साइड खां पेड़ पौधा लॻाइणा पर्यटन असांजे शहर खे ॾाढो प्रभावित कयो आहे जीअं त पुष्कर में हरियाली आहे नदी ना नदीअ जा नज़ारा पहाड़ी खेत्र में ॾाढा नज़ारा सुठा आहिनि